जोंनि सामफ्रोमबो सोलिनाय जेंनाया बहुथ रोखोमनि दं जेनोबा जोङो थाखा फैसानि बेलायावनो होन दा जोङो नांगौ रोखोमनि बेमार आजार थांलाय फैलायनि टाइम थेबल फिसा फिसौ लांनाय लाबोनाय सिखुलाव बेफोरजोंबो जों बहुथ बुगिनांगौ जायो मानो होननोबा जोङो जेंना होनबा जोबनो गैया जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय नांगौ बुस्तु गासिखौबो जोङो नखराव जगायनानै होनांगौ बिनि थाखायनो जोंहा बहुथ माबा जेंना जायो बेफोरखौ जों माबानो थाखाय खनथिनिउ जोंहा जुदि जेंनाखौ बोस्रांनोबा जों सामफ्रोमबो खस्थ' खौ खस्थ' नङा जासे जों बुगिनांगोन खस्थ'खौ जों खस्थ' सानना लासैनो खामानिखौ मावलांनांगोन होनब्लासो जोंनि जेंनाया जोबगोन मानो होनबा जोङो दा ओरैबादि